असांजे सिंधीअ में जीअं त घणे ई पहाका वॾिड़ियूं चवंदियूं हुयूं उनमां मां कुझु ॿुधायां थी पहिरियों अथव मेंहिं चए गांइ खे हलिड़ी पुछु कारी हाणे मेंहिं त सभिनी खे ख़बर आहे त कारी हूंदी आहे उन खां पोइ बि गांइ जो त सिर्फ़ु पुछु कारो आहे तॾहिं बि उनखे वरजाईंदी आहे त तुंहिंजो पुछु कारो अथई इनजो मतिलबु आहे त असांखे पाण ॾे बि निहारणु खपे पोइ ॿियनि खे टोकणु खपे ॿियो वरी चवंदा आहिनि पाण त पाण न पाले ऐं कुता धारे माण्हू अॼुकल्ह के अहिड़ा आहिनि पाण खे त पाले न था सघनि पंहिंजूं घुर्जूं पूरियूं नथा करे सघनि ऐं उनखां पोइ वरी ॿियनि जी चिंता पिया कनि के वरी माण्हू अहिड़ा अथव चवंदा आहिनि पाणीअ खां अॻु कपिड़ा लाहिणु अहिड़ी तकड़ि कंदा आहिनि जो कम ई सभु उबता करे छॾींदा आहिनि इन करे कॾहिं बि माण्हूअ खे शांत मन सां कोई कमु करणु खपे त उहो कम में ज़रूरु सफलता मिलंदी ऐं के वरी आहे नाहे जो पहाको अथव चवंदा आहिनि पेट में बुख कंध में किली माण्हुनि कंहिंखे पेट में बुख बि जाम हूंदी अथव उन खां पोइ बि आकुड़ु ॾेखारींदा आहिनि त असांखे कुझु न खपे असांखे बुख कान्हे नख़रा कंदा आहिनि त असांखे हीअ शइ बि न खपे हूअ शइ बि न खपे